आसामनि सुबुंफोरा सिगाङाव माबाखौ हारिखौ बिराद मान होयोमोन बिराद फोथायोमोन बिफोरो जेरै आसामावथ' गोबां हारि दं जेरै बर' दं माबा गार' माबा माबि गार'थ' नङा औ गार'फोरबो दं बिदिनो सान्थालि बेफोरबो दं बेफोरो गावसोरनि हारिखौ बिराद फोथांनो माने बिराद मोजां मोनोमोन आरो ना बिसोरो जेब्ला माबा फैयो गावसोरनि जेरै बिहु दङ बर'फोरा बैसागु फालियो बेफोराव गामि गामि बेफोरो माबा खुङोमोन बिसोरो मेल खुङोमोन बेवहाय मोसायो मायो माबा खेला होयो माबा बादि नाङो माने आरो बेफोर बेफोराव बाहागो लानानै सुबुंफोरा बिराद खुसि मोनोमोन द'खना गोदान साफा गोजा जोमग्रा जोमनानै हिनजावफोरा आरो हौवासाफोरा गामसा गाननानै ओंखारो उन्दै गेदेर गासिबो ज' ओंखारनानै मोसालायो खाम दामो सिफुं सुयो बेबादिमोन आरो ना